पता है भाई को शिक्षा दिलाने के बारे में मेरे क्या ख्याल है अरे दिल तो ऐसा करता है कि अपने भाई को बिलकुल ही न पढ़ाऊँ क्योंकि पता है अगर भाई पढ़ लिख कर शायद कलेक्टर बन गया ना तो क्या कहेगा ये मेरा भाई नहीं है मैं कहीं मजदूरी कर रहा हूँगा ना तो वो देख लेगा गाड़ी में निकलेगा ना चार पहिया की गाड़ी में तो वो क्या कहेगा ये मेरा भाई नहीं है क्योंकि उसकी मेरे सामने ये कहेगा इज्जत खराब हो रही है इसलिए कह रहा हूँ भाई को शिक्षा इतनी दिलाओ कि वो अपने बराबर ही रहे ज़्यादा से ज़्यादा भाई को अच्छी नहीं नौकरी मिल ना पाए तो जानो उसको आर्मी या पुलिस तक पढ़वाओ जिसकी पुलिस की नौकरी लग जाए तो कह तो सकेगा कि ये मेरा भैया है इसने मुझे पढ़ाया पुलिस की नौकरी करा दी ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ाओ और नौकरी लगाओ अगर ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई करा देंगे भैया ना तो यही कहेगा कि ये मेरा भाई नहीं है कि ये भाई मेरा मजदूरी कर रहा है तो ये मेरा भाई नहीं है भाई बताने में उसको शर्म लगेगी बस यही है नहीं वैसे दिल से छोटा भाई है तो उसको अच्छा पढ़ाना चाहिए और कोई बात नहीं है